हॅलो आय हा अ म्हण तुका हय हय म्हणजे हांव केळ फुलांची बी ती ऑर्डर घेता न्ही मागीर हें ते कृष्णा लक्ष्मी बी करपा खातीर म्हाका फुलां जाय आसलीं थोडी आ सो तीं तुमच्या कडेन आतां कसलीं कसलीं फुलां अवेलेबल आसा

आ पण म्हाका तीं शेंवतीं बी तशीं नाका आसलीं तीं म्हाका बरीं डॅकोरेट करपा खातीर जाय न्हू सो ताका लागून बरीं फुलां जाय आसलीं ऑर्चिड्सूच तहें घेतल्या मुगो मातशें बरें पडटा न्ही गो आ सांग हा कसल्या कलरचीं

आ हा आ पण ऑर्चिड्सूच म्हाका कस्टमरान आता तांकां जाय तशीं म्हाका करपा जाय न्ही तेंच्यानी म्हाका सांगला ती ऑर्चिड्सूत मातशी पळय म्हणन मातशी कमी करून मागीर दियात तुमी दोन कील पुरो आ पप्पल पप्पल आनी व्हायट कलरचीं जाय हा

आ आनी कशीं शॉपार वचून घेवपाचें किदें तुमी आ हा तशें जाल्यार बरें आसता हा आनी तुम म्हा आनीक आनी कसलीं बी फुलां आसा

हा बरें बरें आ बरें हा बरें